मैं ट्रेन का सफर काफ़ी बार कर चुकी हूँ काफ़ी बार दिल्ली आना जाना लगा रहता है मेरा ऊपर से मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ बहुत सेफ महसूस करती हूँ ट्रेन में उनका सिट भी अच्छा रहता है अगर उसमें मतलब जैसे खाना बेचने वाला हो या कोई चीज कोई चीज भी हो में उसमें बिहेवियर भी उनकी अच्छी रहती है मैं काफ़ी बार हरिद्वार भी जा चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ पटना भी जा चुकी हूँ काफ़ी जगह घूमना होता रहता है मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत ही अच्छा लगता है और जैसे उनमें किसी चीज की वो असुविधा महसूस नहीं होती है मुझे और ट्रेन में ट्रेन से अगर हम काही भी जाते हैं तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना बहुत ही कम होती है बस में काफ़ी सारा टाइम भी लग जाता है टाइम पर ज़्यादा होता है दिल्ली मेट्रो में भी हम काफ़ी बार घूम चुके हैं उसमें टाइम की बहुत अच्छी सहूलियत मिल जाती है ट्रेन में सफर करने से ये होता है जो बच्चे भी अच्छे से मतलब उसमें उनको कोई वो महसूस नहीं होता है जैसे कहीं इधर उधर बच्चे खेल भी लेते हैं ज़्यादा लंबा सफर होता है तो तो ट्रेन में सफर करना बहुत ही अच्छा लगता हैं और हम एक बार मथुरा भी गए थे घूमने के लिए तो ट्रेन का सफर सही हैं ऐसे जब भी हम हमारा वो हो तो उसमें पैसे भी काम लगता हैं और घूमना अच्छा लगता हैं तो इसलिए जब भी हम कहीं भी जाते हैं ट्रेन में सफर करके जाते कहीं भी जाना होता हैं तो और ट्रेन का सफर सब के लिए अच्छा हैं इसलिए कि ये जो कोई भी हो इसमें ज़्यादा असुविधा महसूस नहीं होता है इसमें ज़्यादा जैसे फर्स्ट ट्रेन में बस में जैसे छेड़छाड़ हो इसमें वो चीज कि असुविधा नहीं होती है उसमें हम अच्छे से जा सकते हैं उसके बाद अच्छा लगता है और क्या बोले इसके बारे में हम ट्रेन के बारे में हम तो ज़्यादा आना जाना करते ही रहते हैं तो इसलिए सही है मैं तो सब से यही बोलेगी जो कहीं भी आना जाना हो तो ट्रेन से ही सफर करें क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये इस मतलब पैसेंजर को सहूलियत मिलती है ज़्यादा अच्छा लगता हैं तो कहीं भी जाओ तो अपना ट्रेन से जाओ आओ सही रहेगा आपको पैसे भी कम लगेंगे बस के माध्यम से मतलब पैसे भी इसमें कम लगते हैं